मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर के लिए एक लकड़ी का खाना खा के बैठते हैं जिसमें एक डाइनिंग टेबल खरीदा जो कि मुझे बारह हजार का पड़ा था जो कि बहुत अच्छा था उसमें छः कुर्सीयाँ थी और वो दस बाई आठ का डाइनिंग टेबल है जिसकी लकड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है हम काफ़ी समय से उस डाइनिंग टेबल को करीबन चार साल से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पर अभी तक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है और उसकी चमक अभी भी वैसी की वैसी रही है मेरे बारह हजार रुपए तो वसूल हो गए हैं और उसकी कुर्सीयाँ इतनी मजबूत है कि हम खाना खाने बैठने के साथ साथ कुछ और कामों में भी उसका उपयोग कर लेते हैं जैसे हमको अलमारी से बर्तन उठाना हो तो हम उसपे चढ़ के बर्तन भी उठा सकते हैं वो कुर्सीयाँ बहुत मजबूत हैं टूटती भी नहीं हैं